दानि बोथोराव बिफां लाइफांफोर गैला नालाय माबाफोराबो बारहावफ्राबो गैला बारा बिफांखौनो जाजोब्बाय दानफाय दानफाय गैयै मानसिफ्राबो दानफायनानै फाननानै जाजोब्बाय आरो अखा हाबाबो बिदिनो दै लोमनाय आरिनाय गेसाव गोफोन मोनामजोबबाय आरो अखा हानायनि बोहैबोनाय आरो गेसाव गोफोन गारि माबानाय सुनाय आरिनाय बेफोरबो मोनामलाय लांजोबबाय उखुनदै उनला फोरजोंबो आरो मा होनो हाखर हालायाव दै लोमनाय राननाय आरिनाय बेफोरबो सेवनायखाय मोनामजोब्बाय रानला जोब्बाय नालाय मोनामजोब्बाय आरो बेनो आरो राननायानो मोनामबावो आरोखि दै लोमनाया अखायाबो एखनबा हायो एखनबा हाया दैज्लां बोथोराव माइफोरखौबो गायनो मोनलायलांला अखा हाबासो दैया थाबासो माइखौ गायनो मोनो आगोलनि बायदि दानिया गैलाहाय बिफां लाइफां गैला नालाय गासैबो हाजोब्बाय रानजोब्बाय खालि हानानै लांजोब्बाय नालाय ओंखायनो बारहावाफ्राबो गैलिया दा बेबायदिनो जाजोबबाय जेरावबो बिफांखौनो दानफाय जोबबाय नालाय बारफोरखौनो मोजां मोनला आगोलावहाय बिफां लायफां थाबा बार मोनोमोन जायगायाव जेनेबा बिफां सायाव गाहायाव आराम जिरायनो मोनोमोन बार फैयोमोन बेबायदिमोन आरो मोजां मोनोमोन आरो माबाफोराव बार फैनायफ्रा बारहावाफ्रा मोजांमोन गोजौनिफ्राय फैनायफ्रा गाहायाव जिरायबा मोजां मोनोना बिफांनि गाहायाव जिरायबा आं ओंखायनो दा बारा मोजां मोनलायलांलाहाय गेसाव गोफोन मोनाम जोबलाय लांबाय खाथि खालायाव जिरायबाबो आसरिथ जाजोब्बाय दानिया आगोलावहायथ' मोजां मोजांमोन बिफां थाजोबोमोन नालाय बिफांखौनो बयबो दानफाय दानफाय फानजोबलाय लांबाय गलाय फानखोमायो मोनायावबो दानफायो ओंखायनो बिफां गैयिखाय अखाफ्राबो बारा गैला बिफां थायोबा अखाया एसे मोजां जायोमोन आरो बिफां गैला नालाय दा बाराबो गैला अखाफ्राबो बारा मोजां गैला आरो माइफ्राबो दाना जालाय लांला अखा गैयिनि जेरेखम दैबाना जायो होनबासो बेबादिबा गुबुंले फैयोबा इसे माइफ्रा मोजां जायोना दा गेसाव गोफोन गेसाव गोफोन फैजोब्बाय आरो बोहैखारनो मोनला जायगायाव थुम थुम थाबाय थानाय मटरफ्राबो बिदिनो उखुनदै उनला मोनाम जोबलाय लांबाय गेसाव गेफोन मोनामजोबो आं थांनोनो हाला टाउनफ्राव थांबाबो ह' लामा सामाफ्राव एसे माबाबाथाय दखानफ्राव माबा लायबाथाय मोनामला जोबो गेसाव गोफोन गेसाव गोफोन दै लोमनाय जायगाफोरानो जेरैबो बोहैखारनाय गैला नालाय ओंखायनो बेबायदि जायो मटर गारिफोर दोननाय जागाफ्रानो मोनामजोबलाय लांबावो बेफोरबादिया मोजां नङा हाय गारि दोनग्रा जायगायाबो खाथियावनो जिराय जाया दे गारि मटर थानाय जायगायाव आसरिथसो आंथ' थानोनो हायाहाय बारा मोजां नङा बे खाथियाव थाबाथाय मटर गारिनि माबा बास खाथियाव थाबाथाय मोनामजोबो गेसावानो मोनामनानै थानो हाया